सिलाइ के काम सीखै के मन भेलै तऽ घर मे आदमी रहै ओकरा कहलियै सिलाइ सीखबै तऽ सिलाइ सीखेलकै पहिले धागा बटम काज बटम सीखलियै तब कहलिए कटिंग कहलकै सीखै लए कटिंग सीखलियै तब जाकऽ धीरे धीरे मशीन पर बैठऽ लगलियै कपड़ा सीखलियै तऽ धीरे धीरे जे छै कुल मिलाक से सिलाइ करे कऽ कोशिश केलियै हम बशर्ते रहि गेलिए धिया पूता के मुख पर देहल परदेहल बिननाइ तऽ से क्रूश चलेलियै परदेहल बिनलियै सब चीज बीनलियै घर मे लगेलियै दू गो लोक एलै अड़ोसिन पड़ोसिन एलै देखे हँ बहुत बढ़िऑं बहुत पसन्द बहुत ठीक लगलै बहुत ठीक लगलै पसंद भेलै कोइ कहलकै हमरो देखा दे हमरो सुना दे हमहु ई काम करबै हमहु सिलाइ करबै हमहु क्रूश चलेबै हमहुँ मोनी दरी अर बीनबै पथिआ बीनबै सब चीज कहबै इएह सब घर मे रहि कऽ एहि परिवार मे रहि कऽ इएह सब केलियै कए रहल छियै दू गो लोक कऽ दूगो बाल बच्चा के देख भाल कै रहल छियै